दस अक्तूबर दो ज्हार पंज पंजी अक्तूबर दो ज्हार छे तेरां जनवरी दो ज्हार उन्नी पंदरां जनवरी दो ज्हार सौलां मार्च मार्च दो ज्हार पंदरां